کچھ فنون دستکاری کپڑے کے ہمارے گھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں دستکاری ہمارے یہاں دستکاری ہوتی ہے ہمارے یہاں کڑھائی بھی ہوتی ہے بوٹے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور اس پر ڈیزائن بنتے ہیں موتیوں سے اس میں ڈیزائن بنتے ہیں اس لیے مجھے اس کے بارے میں بہت نالج ہے کہ اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں بوٹوں بوٹوں پر کڑھائی ہوتی ہے اور پھول پر ڈیزائن وغیرہ بنتے ہیں آرٹس پر آرٹس پر پھول وغیرہ بنتے ہیں اس لیے ہمیں کڑھائی کے بارے میں بہت نالج ہے کڑھائی کے کڑھائی کے مخصوص یہی ہے ثقافتی پہ مخصوص یہی ہے کہ ہم کڑھا ہمارے یہاں کڑھائی ہوتی ہے اور پورا اڈا لگتا ہے اس کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے اس کے اوپر پھول کے اوپر ڈیزائن بنتا ہے اور بوٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیزائن بنتا ہے